जय झूलेलाल असांजी संस्कृति इहा आहे त असी हाणे नयूं नयूं वैरायटियूं निकितियूं आहिनि इटली सांभर ऐं डोसा वग़ैरह मसाला डोसा ऐं ढोकला थिया मुठीया थिया पिज़ा वग़ैरह वग़ैरह हाणे त ॾाढियूं सभु सुठियूं खमण जंहिं खमणी ॾाढियूं कुझु वैरायटियूं हाणे निकितियूं आहिनि त सभु असां ठाहींदा आहियूं ऐं सभु सुठो लॻंदो आहे जय झूलेलाल